इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर बहुत सारी नौकरियाँ आई हैं जिसमें लोग अपना विडियो बनाते हैं और उसको इंटरनेट पर डालते हैं और उसके द्वारा अपना पैसा कमाते हैं और वह काफी लाव सारा लाखों रुपया कमा लेते हैं